हांव सकाळचें तसेंच सांजेच्या वेळार लेगीत धावपाक वता सकाळचें आमच्या विद्यालयात धावपाची प्रॅक्टीस आसता आमच्या विद्यालयांत कांय भुरग्यांक मुखार तालुका लॅवल तशेंच मुखार जाय त्या चर्तायनी

वांटो घेवपाक धाडटां तेन्ना हांवय सकाळचो प्रॅक्टीस करता आनी सांजेच्या आमच्या ग्रावंडार धावपाक वता म्हज्या इश्टा वांगडा थंय आमी सगळे वांगडा धावता कोण पयली येवन पळयता तशेंच मुखार चान्स मेवळो जाल्यार भारताक इंटरनॅशनल पांवड्यार रिप्रॅजँट करपाची इच्छा लगेत आसा